मार्शेल आर्टसान म्हजे भितर खूब इंमप्रुमेंट आसा तशेंच म्हजें मेंटल हेल्त प्लस फिजीकल हेल्तय म्हजें फीट आसा तशें तूं मार्शेल आर्टसान भितर तुका एक फायटींग करतना तूं मेंटली कशें स्ट्रोंग उबें रावप जर तुकां तें कळना जाल्यार सुद्दां फायट करपाक सुद्दां कळना जाल्यार तुवें थंय मुखाट्यान स्ट्रोंग उबें रावपाक जाय हेजे वयल्यान कळटा तूं मार्शल आर्टसान कशें स्ट्रोगली इंमप्रुमेंट इंमप्रु जाला तें तशेंच मार्शेल आर्टस तुजो खूब ग्रोत करता फिजीकली आनी मेंटली बीन मेंटली तूं एक वटेच्यान स्ट्रोंग जाता जें तूं गीव अप करपाक सोदता त्यो वस्तू तूं गीव अप करना आनी तशेंत तूं फिजीकली बीन फिट उरता आनी तुका कसलेंच दुयेंस बीन लागपाचें तेतूंत कांय चानसीस ना आनी मेंटली तूं सामकेंच स्ट्रोंग उरता तें ओपनंटा कडेन तूं कशें उबें रावपाक जाय ताचे दोळ्यान दोळे घालून कशें खेळपाक जाय हें सगळें मार्शेल आर्टसा वयल्यान म्हाजे भितर इंमप्रुमेंट आसा आतां म्हजे मुखार कोणीय झगडी करपाक येलो जाल्यार सुद्दां हांव तेजे मुखार दोळ्यांन दोळे घालून सुद्दां उबें रावपाक शकता घटमूट भिनासतना हें मार्शेल आर्टसां भितर तुजे तुजे भितर इंमप्रुमेंट येता तशें फिजीकली फीट तूं मोटें आसा जाल्यार सुद्दां तूं बारीक जाता आनी मार्शेल आर्टसान मोटे आनी बारीक हाचे भितर कांय डिफरंस आसना तूं मोटे आसल्यार सुद्दां तूं तेतून स्ट्रोंग जाता आनी तूं बारीक आसल्यार सुद्दां बीन तेतून तूं स्ट्रोंग आसता फक्त तुजें जर तूं मेंटल हेल्तान तुका सपोर्ट केलें जाल्यार तूं फिजीकली बीन स्ट्रोंग उरता ताका लागून मेंटल हेल्त एज व्हेल एज फिजीकल हेल्त स्ट्रोंग उरपाची चड इंमपोरटंट आसा तशेंत मार्शेल आर्टसान भितर तुका तुका दुसऱ्या एक चलेंजीक कशें फेस करपाचें तो एक कोन्फीडंस मेळटा जशें म्हाका मेळ्ळा आनी हांवें मार्शेल आर्टसान भितर खूब म्हणल्यार खूब ग्रोत आसा म्हाजो मार्शेल आर्टसान